پچھلے ایک سال میں میں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا انوکھا اور یادگار تجربہ کیا جو میرے لیے اور میری طرح ان تمام خواتین کے لیے بے مثال ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند اور پریشان رہتی ہیں کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کو کیسے پروان چڑھایا جائے چنانچہ میں نے اپنے ذاتی مطالعے تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنے بچوں کو اس کے بہترین مستقبل کے لیے ایسی تعلیم دلواؤں گی جس سے وہ مستقبل میں ایک با صلاحیت ہنر مند اور نیک صفات و اخلاق کا حامل شخص بن کر اپنی قوم اور اپنے پیارے ملک ہندوستان کی خدمت انجام دے تحقیق و ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر اپنی نگرانی میں گھریلو تعلیم دینی چاہیے یہ ہمارے لیے بہت انوکھی اور اندیشوں سے بھری ہوئی بات تھی لیکن ہم نے اپنے رب کا نام لے کر اپنے تحقیق پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچے کی گھریلو تعلیم کا آغاز کردیا مکمل ایک سال ہونے کو ہے ہمارا بچہ الحمد للہ ثم الحمد للہ اسکول کے مقابلے میں بہتر تعلیم حاصل کر رہا ہے جہاں ایک طرف وہ عربی زبان سیکھ رہا ہے وہیں دوسری طرف اس کو انگریزی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو حساب بھی سکھا رہے ہیں اور یہ سب ایک مکمل منصوبہ بندی منظم نظام کے ساتھ گھر کے پر امن اور خوشگوار ماحول میں انجام دیا جا رہا ہے یہ ایک سال کا تجربہ میرے لیے بہت یادگار اور اہم ہے